अच्छा अच्छा अच्छा मुझे लगा कि आपको मीठा पसंद होगा इस वजह से मैंने मीठा डाल दिया उसके अंदर ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगी खीर मैं मीठा कम करूंगी और थोडी और जो रोटी का आटा था वो मैंने क्या है लगाके रख दिया था तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि वही मैं हाथों हाथ आटा लगा कर उने बनाऊँ ठीक है ठीक मैं आगे से ज़रूर ध्यान रखूंगी आपको मैं अच्छा खाना खिलाऊंगी स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी आप फिक्र मत करिए मैं ज़रूर आपका मन पसंदीदा खाना बनाऊंगी आपको कल मैं काजू करी शाही पनीर और तवा रोटी बनाऊंगी मैं ठीक है ज़रूर मैं शिमला मिर्च जो भी होंगे उन्हें मैं ना कटर में काट दूंगी और शाही पनीर ऐसे बना लूंगी और काजू करी के अंदर मसाले अच्छे से पका कर डालूंगी ठीक है ठीक है ज़रूर मैं ध्यान रखूंगी रोटी का आटा लगाकर हाथों हाथ उसे तवे रोटी पर सेंक कर अच्छे से पकी हुई आपको भेज दूंगी